स्थानी स्कूलों में जो प्रवेश की बात कही जा रही है देखो स्थानी स्कूलों में एक तो कल्चर है कि प्राइवेट इस्कूल हैं और एक सरकारी इस्कूल है जहाँ तक बात प्राइवेट इस्कूल की है तो उनके इस्टिक नियम बहुत थोड़े कड़क हैं और नियम कड़क के साथ साथ थोड़े डाकुमेन्ट प्रक्रिया भी उनकी बहुत हाई है कही जाए बात तो उनकी प्राइवेट इस्कूल की जो फीस है वह थोड़ी उच्चतम है और डाकुमेन्ट की प्रक्रिया की बात की जाए इस्कूलों में प्रवेश दिखाने के लिए तो मेरे अनुसार बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें नियम जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र समग्र आई डी वगैरह जो हैं मध्यप्रदेश में चलती है उसके पिता जी के आधार कार्ड वगैरह पिता जी का जाति प्रमाण पत्र ये चीजें से मतलब और आय प्रमाण पत्र मूल निवासी इनके द्वारा प्राइवेट इस्कूलों में एडमीसन की प्रक्रिया है और एक यह चीज़ भी है कि फीस देना पड़ता है कि नहीं देना प्राइवेट इस्कूलों की फीस बहुत उच्च है और रही बात एक जो गवर्मेंट इस्कूल है प्राइवेट इस्कूल की बात कर रहा था मैं लेकिन अब मैं गवर्मेंट की बताता हूँ कि गवर्मेंट इस्कूलों में भी व्यवस्ता वही है दस्तावेज़ वही रहते हैं कि दस्तावेज़ यही होंगे देखाने पर लेकिन बात रही क्या फीस देनी पड़ती है गवर्मेंट इस्कूल में भी फीस देना पड़ता है बस उनकी एडमीसन जो फीस रहती है गवर्मेंट में वह फ्री रहती है फ्री ऑफ कॉश्ट रहता है बाकी उनको परीक्षा फीस से लेकर बहुत सी चीज़ें हैं जो फीस रहेती हैं उनकी फीस बच्चों को देना पड़ता है ओर गौरमेंट इस्कूल में एक थोड़ा फ़ायदा बच्चों को यह मिल जाता है कि उनको इस्कॉलर वगैरह भी मिल जाती है और यह चीज़ तो है कि गवर्मेंट और सारी इस्कीमें में फ़र्क़ अलग अलग हैं लेकिन फीस क्या फीस देनी पड़ती है या फिर यह मुफ़्त है यह बात तो गलत है क्योंकि फीस तो दोनों जगह लगती है क्योंकि फीस सरकारी में भी लगती है और प्राइवेट में भी लगती है बस उसका तरीका यह है कि प्राइवेट इस्कूल में फीस ज़्यादा है और गवर्मेंट इस्कूल में फीस थोड़ी निम्न है जिससे कि हर व्यक्ति उच्च साधन व्यक्ति गवर्मेंट इस्कूल में पढ़ता है और प्राइवेट की फीस थोड़ी हाई रहती है वहाँ तक परीक्षा आप पूछ रहे हैं डाकुमेंट प्रक्रिया की तो डाकुमेंट की मैंने बताया कि डाकुमेंट प्रक्रिया वही है डाकुमेंट तो दिखाना पड़ेगा आपको प्रवेश इस्कूलों में प्रवेश पाने के लिए जो डाकुमेंट साधारण रहेते हैं वह डाकुमेंट के बिना इस्कूल में प्रवेश नहीं पड़ता और रही फीस की बात तो वह जी आई की मुफ मुफ़्त तो नहीं है थोड़ा ना थोड़ा पैसा सरकारी में देना ही पड़ता है औ प्राइवेट में थोड़ी जो है कि पैसे की थोड़ी उच्चतम फीस थोड़ी हाई क्वालटी की ज़्यादा